दैमायाव दैमायावहाय जोङो नाफोरखौहाय बोरै जोङो सोलोंदों बोरै जोङो रोंबोदों जोङो बिमा बिफाया गोदोहाय जोंखौहाय फोरोंलांबाय जों गोरलै समावहाय जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरनायखौ जोंनो दिन्थिलांबाय जोङो दा बे बिमा बिफानि ना गुरनाय जेखाइ खबाइ लानानैहाय गुरनाय मानायफोरखौहाय जोङो दा सोलोंनानैहाय जोङो लादों आरो दा बेनिफ्रायनो जोङो रोंलांबाय जोङो दा बेजोंनो खबाइ जेखाइ जांगाय बेबायदि अथ्र'फोरखौ लानानैहाय जोङो ना गुरहैयो दैमायाव गुरनोब्ला माबायदि ना मोनो जाम्फै फिसायाव गुरनोब्ला माबायदि ना मोनो जोङो बेखौहाय मोन्थियो जाम्फै फिसायाव गुरनोब्लाथ' जोङो ना ना मावा मोनगोन आरो ना बोथिया ना फिथिख्रि नास्राय बेफोरखौ जोङो मोनो आरो दै दंग' फिसा फिसायावहाय ना गुरोब्ला आरो दैमा दैमा दै गेदेरावहाय गुरनो माबायोब्ला थेखंबायनानैहाय अन्थाइ जाबनानै ना नागिरनोब्ला जोङो मा मोनो बामि ना मोनगोन आरो खुसिया ना मोनगोन माने गेदेर गेदेर नाफोरखौहाय जोङो मोनो आरो अन्थाइ जाबनानैहाय अन्थाइ जाबनानै दोननाय अन्थाइ जाबनानै दोननाय माबाफोरखौहाय एसे मुसारि साखंनानै जोङो बोखारनोब्ला बामि ना मोनो खुसिया ना मोनो नास्राय गिदिर ना मोनो ना एलेंगा जोङो बेफोरखौहाय मोनो आरो आमफ्राय जोङो बेखौनो जाबाय न'आव जानानैहाय आग्लायनाय आग्लायनायफोरखौहाय जोङो बाजाराव लाबोयो बाजाराव लाबोनानैहाय जोङो फानफैयो फाननानैहाय जोङो बेसेबां रां मोनो बे रांजोंनो जोङो संख्रि बानलु बायदि रोखोम न'नि मैगं थाइगं नांगौफोरखौहाय जोङो बे फैसाजोंनो बायनानैहाय जोङो न'खरखौहाय सलायहैफिनो आरो बेनो जोंनि न'खर खांनाया बेफोरबायदि खालामनानैहाय जोङो बाहायहैयो आरो जोङो बेफोरबायदि माबायाब्ला मैगं थाइगं बानलु संख्रि नांगौफ्रावहाय बाहायाब्ला जोङो माजों जानो बेनिखायनो जोङो बेजोंनो बे फैसा मोननायजोंनो जोङो मैगं थाइगंखौ बाहायो बायनानै लांफिनो संख्रि बानलु बेजोंनो थाव इरि बायनानै लांबाय जोङो बेजोंनो जाबाय आरो आरोबाव मा होनो बेबायदिनो गोबां बिमा बिफाया ना गुरनाय बायदिसिनाफोरखौ फोरोंलांबाय जाम्फै फिसायावहाय थेखांबायनानैहाय जोङो ना सारबाय मबेबायदि जाम्फैयावहाय थेनानैहाय जोङो साथनो हागोन नै बेफोरखौ जोङो खायदा बाहायनानैहाय जोङो साथनो आरो फिसा फिसा दंग'फोरखौ थेबाय मुसारि साथेबाय बेवहाय ना हाबबाय जोङो बे नाफोरजोंनो जोङो जायो हाबना मानानैहाय